और बताइए नमस्ते बताइए ठीक है आइए देखाएं जमीन कितना चाहिए ठीक है आइए दिखाएंगे मलब रोड के किनारे चाहिए या गाँव में या कहीं मतलब किस जगह पर चाहिए आपको क्या हुआ अच्छा क्या हुआ ठीक है आइए फिर दिखाएं किस उद्देश्य से चाहिए क्या करेंगी में रोड में जानती हैं आप पचास लाख बिकता है

ठीक है आइए दिखाएंगे थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाएगा और तो

आइए दिखाएं कब आएंगे

हाँ सुबह नौ बजे सुबह नौ बजे आओ ठीक है वो आपकी प्राब्लम है न मैं एड्रेस भेज रही हूँ आप आइए ना चलेगा उससे कोई इक्कत नहीं ही क्या हुआ दर्शन नगर हाँ हम दर्शन नगर मिलते हैं क्या हुआ हाँ आइए हमारे साथ चलिए नमस्ते